हमसब सामान्यत दूपहरमे चावल सब्जी दाल चोखा पापड़ अचार दही इएहसब लगभग ज्यादा बनाके खाइले आओर रात्रिमे वएह होइ गेलक रोटी सब्जी दही दाल इएहसब बनाके खाइले आओर अइ